ہاں لاک ڈاؤن میں آن لائن کلاس اور آن لائن آفس ہو گیا تھا کیونکہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا لاکڈ لگا تھا تو انسان بہت پریشان تھے بہت پہلی بار ایسا ہوا تھا جس کے وجہ سے انسان بہت پریشان سے کہیں آ جا نہیں سکتے تھے گھر سے نکل نہیں سکتا تھا جس میں بہت مجبوری اور بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پر رہا تھا اسی کے وجہ سے گورنمنٹ نے اسکول کو آن لائن آن لائن آن لائن کلاس شروع کیا جس کی وجہ سے بچوں کو بچوں کا جو پڑھائی نقصان ہو رہا تھا پڑھنے میں جو مشکلات آ رہی تھی اور ان سے جو پریشانیاں ہو رہی تھی ان سب کا حل آن لائن کلاس سے ہو گیا آن لائن کرنے کے آن لائن کلاس کرنے آن لائن کرنے کے بعد سب جو بھی بچے تھے وہ سب پڑھنا شروع کر دیا جو بھی کلاس تھا شروع کر دیا اور جو آفس سے کہ جو جس کا کام آفس کا تھا تو وہ اب آن لائن وہ گھر بیٹھے بھی لیپ ٹاپ یوز کرنے کر کے وہ ہے نا آفس کا کام کر کیا جس کے وجہ سے اس کو آن لائن کی وجہ سے اس کو اس کو آسانی ہوا آسانی ہوا اور ایک نئی چیز وجود میں آئی جس کو جو پہلے انسان کو اتنا معلومات اتنا پتہ نہیں تھا جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگنے کے بعد یہ چیز وہ سب کو پتہ چلی اور آن لائن کے مادھیم سے ابھی ایک نیا چیز سیکھنے کو ملا جس کے وجہ سے یہ بہت آسانی ہے علم پہنچانے کا یہ بہت آسان سا طریقہ ہے اور کوئی بھی کام کرنے کا بہت آرام آسان سے اور آرام سے کر سکتے گھر بیٹھے کیونکہ کوئی پریشانی کوئی مشکل اور کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ لیپ ٹاپ سے ہی کر سک